मैं आर्डर प्लेस कीता ऐ जेह्दी पेमैंट जेह्ड़ी सटक्क होई ओ फेल्ड होई ओह्दी पेमैंट कुछ ईशूस दी बजह कन्नै ते मतलव हून मैं ऐक्शन लैना ऐ ते मैं कंपलेन करनी ऐ उंदे अकार्डिंग उंदे अगेंस्ट मैं कंपलेन करनी ऐ ते मैं सैल्लर गी कोंटैक्ट करना जां पेमैंट गेटबे ई कंपलेन करनी और अपनी रिक्वैस्ट रिक्वैस्ट करनी ऐ कि सलून करो ते अपनी फ्ही सलून बास्तै असेंई इक रिक्वैस्ट करनी ताकि साढ़ी इक पेमैंट ऐ ओहे बापिस आई जा ते असें गै रिक्वैस्ट भेजनी जां फिर असें गी सेल्लर गी डरैक्ट कोन्टैकट करना कि साढ़ी जेह्ड़ी ऐ पेमैंट ऐ ओह् सटक्क होई ऐ ते फेलड होई ऐ मैं आर्डर कीता हा ओह्दी मतलव पेमैंट जेह्ड़ी साढ़ी ओह् मतलव ओह्दै पर शोह् नी होई ऐ